आथिखालनि टाउन सहराव दखान हान्था मेला गारि मथर आरो सहरनि माखासे गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन बेसादफोर आरो हान्था मेला दखान बाजार बायदिफोराव बायदि टाउन सहराव गोबां सुबुंनि हान्था मेला जायो आरो गोबां सुबुंनि गोदान गोदान थुलुंगा आरो गोदान गोदान आदब खायदाजों फालांगि खालामनाय दखान हाथाइ बाजार जि जोम फाननाय बेरायनाय बायदिखौ टाउन सहराव नुनो मोनो आरो गोबां टाउन सहरनि खाथि खाला जायगाबो बेरायग्रा फोथार गेलेग्रा फोथार गारि मथरनि खारनो थाखायस लामा जायगा बायदिया टाउन सहराव गोबां हाइ फाइ टाउन सहराव गोबां सोलायनायजों लोगोसे गोबां